جی ہندوستان میں ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان تعلق کی وضاحت اگر ہم کریں تو ہم پاتے ہیں کہ ریاستی حکومت اپنے اپنے حق کے لیے اپنے پارلیمنٹ سسٹم سے الگ الگ طرح کی مانگے کرتی ہیں وہیں مرکزی حکومت ریاضی حکومت اگر ایک ان کے دل کا نہ ہوں تو اس سے ایک الگ سلیقہ اختیار کرتی ہے جس میں ریاضی حکومت کو اپنے علاقے میں ان لوگوں کو آگے بڑھانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ان کو الگ الگ طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو قانون بنائے جاتے ہیں ان میں تین سوچیاں ہیں جن میں ایک سوچی پورے مرکزی حکومت کے پاس ہے دوسری سوچی ریاستی حکومت کے پاس ہے تیسری سوچی جس میں مرکزی حکومت اور ریاضی حکومت دونوں کو اختیار ہے اگر دونوں میں آپس میں کچھ بول چال ہو جائےیں تو بھی اس کے بعد اس میں آخرکار فیصلہ مرکزی حکومت کا مانا جائے گا جو سمویدھان کے درمیان ایک بہت بڑا ایک اس کو بڑھانے کا طریقہ ثابت نہیں ہوتا وہیں ہم اگر مرکزی حکومت کے حقوق کی بات کریں تو وہ ریاضی حکومت سے زیادہ ہیں اگر مرکزی حکومت کوئی قانون پاس کرتی ہے تو اسے ریاضی حکومت کو آگے بڑھانا نہ بڑھانا ریاضی حکومت کے درمیان ہیں